باورچی خانے میں مختلف قسم کے برتن ہوتے ہیں اور ہر ایک کا اپنا مخصوص استعمال ہوتا ہے یہاں کچھ عام برتنوں کی وضاحت اور ان کے استعمال دیے جا رہے ہیں دیگچی سالن دال چاول یا یخنی پکانے کے لیے استعمال ہوتی ہے خاص بات کی دیواریں اونچی ہوتی ہے اور اکثر ڈھکن کے ساتھ آتی ہے انڈے پراٹھے پین کیک یا ہلکی تل تلئی تلائی کے لیے خاص بات یہ چپٹی ہوتی ہے اور بعض اوقات نان اسٹک کو کوڈنگ والی بھی ہوتی ہے استعمال کھانے کو بھی پیش کرنے یا سامان رکھنے کے لیے خاص بات مختلف سائز اور ڈیزائن میں دستیاب ہوتی ہے استعمال آٹا گوندھنے یا سبزیاں دھونے کے لیے خاص بات یہ عام طور پر اسٹیل یا پلاسٹک کی بڑی گہری تھالی ہوتی ہے